असांजे महाराष्ट्र में उद्योग जे लाइ पहिरियों पहिरियों त कपिड़े जा मिलूं हुयूं ऐं फिल्म इ इंडस्ट्रीज़ हुयूं जंहिंजे लाइ माण्हू घणाई इनमें कमु कंदा हुआ अॼु इनजे लाइ तमामु घणा वधी वियूं आहिनि जंहिं करे ॿाहिरनि शहरनि मां बि ॿाहिरनि मुल्कनि मां बि घणई माण्हू चैंबूर बॉम्बे में कमु करण अचनि था जंहिंजे करे हुननि जे रहण जी जॻहियुनि जो बंदोबस्तु करण जे लाइ वॾा वॾा टॉवर ठाहिया वञनि था उनजे लाइ जेको आहे सो उन्हनि लाइ जेके रहण जा घर ठाहिण जे लाइ घणनि ई स्टेट एजेंट खे कमु मिले थो जेके हुननि खे वठी ॾियण में मदद कनि था तंहिंखां पोइ जेको आहे सो जीअं त हुननि जे लाइ अच अचु वञु जे लाइ सहूलियत लाइ पहिरियों सिर्फ़ु ट्रेनूं हुयूं त हाणे मोनो ट्रेन मेट्रो वग़ैरह बि ठहनि थियूं घणाई डी मार्ट्स जिते घणा माण्हू अची कम ते लॻा बि आहिनि उनमें असांखे केतिरियूं तकलीफ़ूं चाहे ठहणु महिल थियूं हुयूं जीअं त ट्रेफिक जो जमा थियणु हे हो पर असांजे हाणे हुननि जो फ़ाइदो ॾिसी करे सुखु सुखण ॾिसी करे ख़ुशी थी आहे त असांजे बॉम्बे में हिननि ॻाल्हियुनि वाधारो कयो आहे स्पेशली डी मार्ट्स जंहिंमें माण्हू हर शइ मिले थी सुईअ खां वठी करे हरिका शइ हुनमें मिले मौजूदु आहे जंहिंमें माण्हुनि खे रोज़गारु मिले थो घणा ॿिया बि माण्हू हुनमें ॿियो कुझु कमु करे पंहिंजो पेट पाले रहिया आहिनि त हीअ वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे ऐं इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे असांजे इहो करण सां ॾिसण सां बि मज़ो अचे थो ऐं हिननि अॼु ॾाढो विकासु कयो आहे स्पेशली फिल्म थिएटर वारनि बि जामु हिनमें वाधारो कयो आहे ऐं सुठियूं सुठियूं फिल्मूं ठाहे माण्हुनि खे हिमथाए रहिया आहिनि